ہاں ہم شاٹ ویڈیو بناتے ہیں اور ہر کوئی بناتے ہیں جیسے بنانی چاہیے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے وہ جس طرح بنائے تو جیسے کہ کچھ ویڈیو ہوتے ہیں جو مطلب فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں تو ویڈیو بنانا چاہیے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے غلط ویڈیو نہیں ہونا چاہیے اچھی ویڈیو ہونا چاہیے جس سے دوسرا کوئی دیکھے اور سنے تو اس کو اچھے لگیں اس سے اس کا موڈ فریش ہو جائے تو موڈ فریش کرنے کے لیے کیمرہ کیمرہ کے ذریعے سے بنانا چاہیے ویڈیو کوئی دقت والی بات نہیں ہے ہم بھی بناتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں وہ سب بناتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں ریلس بناتے ہیں اور اس کے بعد اچھی اچھی ویڈیو دوسروں کو سمجھانے کے لیے چھوڑتے ہیں تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے ہر کسی کو بنانی چاہیے اس سے کوئی یہ نہیں ہے اعتراض نہیں ہے ہم بھی بناتے ہیں ہمارے دوستوں بھی بناتی ہیں تو بناتے رہتے ہم لوگ ہمیشہ بناتے ہیں کبھی دن میں ایک بار بناتے ہیں تو کبھی دو بار بناتے ہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے تین چار بار بھی لیکن ہاں اپنا پڑھائی کے بعد اپنا جو خاص کام ہے وہ کرنے کے بعد یہ سب کریں اور یہ بھی کوئی بنانا غلط نہیں ہے انسان کا موڈ فریش کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو ہم بھی بناتے ہیں تو ان سے انسان کا ڈپریسن جو بھی رہتا ہے دور ہو جاتا ہے